आओर जे छै से अहाँके अथी जे छै से अहाँके जे छै से अथी पढाइ लिखाइके बारेमे जे छै एक घण्टा जे छै से हमसब तऽ एक घण्टा दू घण्टा पढ़लहुँ ने टाइम मिलल तऽ जे छै से दू घण्टा एक घण्टामे पढ़लहुँ आओर जे छै से अहाँके जे छै से आओर जे छै से जे भागवत अथी भागवत गीता कहै छी जे छै से आओर जे छै से अहाँके जे छै से कतेके जे भेल से हमसब जे छै से पढ़ाइके बारेमे कोनो किताबके जे छै से पढ़ैत पढ़ैत एक महिना पन्द्रहसँ बीस दिन तकमे खतम कऽ दै छियै आओर जे छै से जे छै से इएह सब होइ छै अथी केलहुँ एगो किताब छै जे छै से जीव विज्ञान जीव विज्ञानके जे छै से पढ़ऽमे हमरा जे छै से दूसँ तीन महिना जे छै से पूरा किताबके तैयारी करऽमे दूसँ तीन महिनामे खतम कऽ दै छियै दूसँ तीन महिनामे पूरा चैप्टर हमर पूरा खतम भऽ जाइ छै आओर जे छै से आओर एगो भेल भूगोल भूगोलके बारेमे कहलहुँ भूगोल जे छै से भूगोल अहाँके जे दू एकसँ डेढ़ महिनामे पूरा कम्पलीट कऽ देब आओर जे छै से आओर कथी कहब आओर जे छै से अहाँके भेल जीव विज्ञान जीव विज्ञान जे छै से अहाँके अपना जे छै से अहाँके तीनसँ चारि घण्टा जे छै से रोज पढ़लहुँ ओइके ओइके बाद अहाँके जे छै से पूरा जे छै से एखन जे छै से अहाँके तीन महिना चारि महिना तकमे ओहोके क्लियर कऽ दै छियै आओर जे छै से अहाँके जतेक भेल तते ओ किताब जे छै से एगो इंगलिश जेना भेल तऽ इंगिलश जे छै से अहाँके तीन महिनामे पूरा कम्पलीट कऽ देबै